हेल्ल' हेल्ल' आच्चा औ आङो बर'नि जारिमिननि सायाव गुवारै मिथिनो लुबैदोंमोन सार एसे फोरमायनो हागोन नामा

औ तारमाने आं बर'नि बर'हाजे रायजो आरो राजा दङमोन मोनसे समाव औ दा बेनि गोमालांनायनि गुबै जाहोनफोरखौ सारआ इसे फोरमायनानै होगोन नामा आं मिथिनो लुबैदों तारमाने औ औ

बबे ओनसोलावमोन सार बेयो डिमापुर अ औ औ अ अ

बेबायदि गैयामोन

अ अ रावखौबो हिंसा खालामनो रोङामोन आरो ना

अ गंगार

अ

अ

अ कटन खुन

औ औ

अ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ

अ ह' ह' सेंग्रा

आच्चा सार बिदिब्ला उनावहाय नोंथांखौ लोगो मोननानै मोजाङै सावरायसिगोन सार दिनै बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै सार औ औ दे जागोन सार दे